हम इस्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे तब वहाँ पे हमने जा कर सीखा था कमल का फूल बनाना सीखे थे और हमने ओष्टवाल चक्र भी बनाना उसमें मतलब सीखे थे और वहाँ पे जो गए थे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी